जियां तुसें मिगी क्वेच्शन आ पुच्छेआ इद्धर कि अपनी लाईफ दे बारे च कुछ मतलब कि मोटी मोटी गल्लां मिगी सनाओ मेरी लाईफ बिच्च पैह्ला टारगेट ते एह् एह् चीज़ होंदी ऐ कि मेरियां जेह्कियां भैनां न जां मतलब कि में इक लाईफ पैह्लें में बड़ी निक्की उमर च मेरा ब्याह् होई गेआ जेल्लै मतलब में सोलां साल दी ही मेरा ओल्लै ब्याह् होई गेआ ओल्लै साढ़े राजपूतें दा इक मतलब कि साढ़े जम्मू च बी बड़ा होंदा हा कि राजपूतें च निक्की निक्की कुड़ियां ब्याइयै देई ओड़दे हे होर जेल्लै मेरा ब्याह् होएआ ओल्लै में सोलां साल दी ही ते होर उस सोलां साल बिच्च जेल्लै मेरा ब्याह् होएआ ओह्दे बाद मेरे दो बेबी बी होए दो ते ओह्दे बाद में इक मतलब कि इक सुख मां दा बी लैता मां दा केह् चीज़ होंदी ऐ मां दे बच्चे ते कि'यां पालदे न मतलब कि मां ने बच्चे पालने में ओह् बी चीज़ दिक्खी ऐ बड्डे बड्डे करियै ओह्दे बाद मिगी इक दम च मतलब कि मिगी स्टार्टिंग बिच्च शौक हा कि जेह्के लोग ड्रिंक करदे जेह्ड़े मतलब जियां लोक शराब पींदे ग्राएं च शराब निकलदी जनानियें गी घरै आह्ले मारदे ओह् चीज़ गी में बड़ा मतलब कि बचपन कोला मिगी बड़ा ओह् हा कि में बड्डी होङ ते बड्डे होइयै में इ'नें लोकें दी बड़ी हेल्प करनी क्योंकि काफी लोक पैह्लें जेह्ड़ा मेरा घर ग्रांऽ बिच्च गै हा होर जेल्लै में मतलब मेरा ग्रांऽ बिच्च मेरा घर हा ओह्दे बाद च केह् होएआ कि अस लोकें दे बच्चें गी दिखदे हे कि लोकें गी जनानियें गी घरा आह्ले मारा दे शराब पिया दे मारा दे कुट्टा दे होर जनानियें गी इक्कै चीज़ पढ़ाई जंदी ही कि जो बी ऐ उ'ऐ घरै आह्ला उत्थें गै रौह्ना अगर तुस घरा बाह्र गे ते मां प्यो दी इज्जत खराब होई जानी काफी भैनां जेह्कियां मतलब कि में अपनियां दिक्खियां कुड़ियां कि अपने मां प्यो दी इज्जत पिच्छें ओह् अपना घर छड्डियै निं ही जंदियां हियां उ'ऐ मारां ते उ'ऐ दिन ते उत्थें गै जिंदगी निकली जंदी ही होर में इक होर चीज़ दिक्खी कि जेह्की साढ़ियां ओह् भैनां हियां जां साढ़ियां मतलब कि मासियां हियां बूआं हियां मतलब उ'नें जिंदगी बिच्च जेह्के ब्याह् होए उं'दे मरहाजै दियां उमरां पंजाह् पंजाह् साल बुंजा बुंजा साल दियां जां चाल्ली चाल्ली साल दियां उंदियां उमरा बारां बारां साल दियां असें ओह् बी टैम मतलब कि असें दिक्खे दा कि साढ़ी बूआ दे ब्याह् कियां होए उस टैम बिच्च मिगी होंदा कि में उस टाइम इ'यै कि में जेल्लै बड्डी होङ ते उस गल्ल गी लगाम लाङ जां में इस चीज़ दे खलाफ अवाज चुक्कङ पर चुक्कनी केह् ही कि साढ़े इक मतलब कि साढ़े इक राजपूती फैमली बिच्च ऐसा हा कि कुड़ियां जादै घरा बाहर निं हियां निकली सकदियां ऐ हियां होर मिगी एह् मौका मिगी घरा बाह्र निकलने दा थ्होएआ जदूं मेरा ब्याह् होएआ जियां मेरा ब्याह् होएआ ते मिगी एह् मौका मिलेआ कि जेल्लै के में बी इत्थां बाहर निकली सकनी आं क्योंकि जेह्ड़ी मेरी सस्स हियां ओह् बौह्त चंगियां हियां कि उ'नें मिगी हमेशां घर ग्रांऽ च कोई लड़ाई होनी झगड़ा होना ते हमेशा उ'नें मिगी अग्गें भेजना उ'नें मिगी अग्गें भेजना होर अग्गें भेजियै उ'नें आक्खना जा बच्चा जा तू मकाई आ तू मकाई सकनीं गल्ल बात आह्ली ऐं इ'यां उआं उद्धरुं मिगी थोह्ड़ी अवेयरनैस मेरी सस्स ने दित्ती कि में अस बाहर निकली सकने कि प्यौके घर ते अस बाहर निं हे निकली सकदे ऐ हे ओह्दे बावजूद जेल्लै एह् चीज मतलब कि मेरी सस्स ने मिगी अवेयरनैस कीता कि जा मेरे सौहरे जेह्के आर्मी कैप्टन रटैर हे उ'नें मिगी बड़ी सपोर्ट कीती एह्दे बिच्च ओह्दे बाद च में जियां जियां बाहर निकलदी गेई होर इ'नें लोकें दे जिनें बी बेचारियें भैनें दे कोई मसले हे असें उं'दे घर जाना उं'दे घर मकानी ते केईं बार असें पुलिस स्टेशन बी पैह्लें पैह्लें मतलब कि लोक ग्रांऽ बिच्च एह् होंदा कि पुलिस स्टेशन दा नांऽ सुनियै गै मतलब कि जनानियें गी गलत आखेआ जंदा हा महाराज जनानी थाने चली गेई कि के उ'नें दिनें इक्कै चीज़ होंदी ही कि मरी जाओ ते ओल्लै कुड़ी अगर सौहरे बी जंदी ना ते उसी इक्कै गल्ल पढ़ाई जंदी ही कि तुस लोग कुड़ियै तूं इत्थां जा नी ऐ ते दं'ऊ कंधें पर जा नी ते जेल्लै तूं उत्थां निकलगी ते चं'ऊ कंधें पर निकलना पैह्लें जेह्के मतलब कि डोगरी बिच्च लोक साढ़े डोगरा डोगरा समाज बिच्च इ'यै कुड़ियें गी इक पढ़ाया जंदा हा होर मुड़ें गी खुल्ली अजादी होर कुड़ियें गी हमेशा पाबंदी ना उ'नेंगी ढंगै दा खान लान दिंदे हे ना उ'नेंगी बाहर निकलन दिंदे हे ना नां उ'नेंगी कुदै ब्याहें च जान दिंदे हे ना उ'नेंगी कदें अग्गें पिच्छें कम्म करने गी जान दिंदे हे होर में इक मतलब कि अपने आप गी इन्ना समझनी आं कि बचपन कोला मिगी शौक हा कि में बाहर जा लोकें दी हेल्प करां ओह्दे बावजूद में जियां मतलब कि में बाहर निकलना स्टार्ट कीता लोकें कन्नै हेल्प करना शुरू कीती मेरा इक नांऽ पेआ समाज सेविका कुसै दी डेथ होई जानी कटरा बिच्च जां कुदै बी ते लावारिस लाश गी असें संस्कार करना ओह् चीज़ अज्ज मिगी अज्ज बी याद ऐ जदूं में पैह्ला संस्कार कीता कटरै बिच्च ओह् उस टाईम च लाकडाउन हा कटरै बिच्च काफी टाईम लोकें गी अस हेल्प करदे हे लोकें दी बिच्च बिच्च जियां कुसै बमार होई जाना ग्रांऽ बिच्च ते ओह्दे कन्नै जम्मू चली जाना उसी एडमिट कराना ब्लड बी देना मतलब कि मेरी इयां लाईफ बड़ी अच्छी निकलदी गेई होर मतलब कि में इक चीज होर समझनी आं कि मेरे बाहर निकलने कन्नै मिगी अच्छे गै लोक मिले मेरे कुछ एडमिनीस्टेशन मिगी इन्नी अच्छी मिली कि जिन्ने मिगी इन्ना सपोर्ट कीता होर हर होर में एह् बी आक्खना चाह्न्नी कि साढ़े बाद साढ़े लोकें अपने कोला ना मिगी बाहरें आह्लें कोला सपोर्ट जादा मिलेआ कि जेह्की लोक एडमिनीस्ट्रेशन ऐ उन्ने मिगी बौह्त साथ दित्ता होर में उ'नें लोकें गी कदें जिंदगी निं भुल्ली सकदी कि जिनें लोकें मेरा उस टाईम बिच्च साथ दित्ता हा क्या ओह् डी सी तक हे क्या मतलब कि एस डी एम मतलब कि सारें मेरा बधी चढ़ियै मेरा मतलब कि साथ दित्ता होर ओह्दे बिच्च में इक मां प्यो गी बी आक्खना चाह्न्नी मेरा प्यो मतलब कि लोक आखदे कि धियां महाराजें दे घर निं रेहियां ते एह् कु'न होंदा पर मेरे प्यो ने मिगी पूरी सपोर्ट कीती मेरे प्यो ने मिगी पूरी सपोर्ट कीती सपोर्ट करने दे बावजूद सपोर्ट करने दे बावजूद असेंगी ओह् कीता मतलब कि मेरे प्यो ने मिगी बौह्त सपोर्ट कीती पैसे बिच्च बी कीती इ'यां बी कीती अगर लोकें उनें गी आखेआ कि थुआढ़ी कुड़ी थुआढ़ी कुड़ी पुलिस स्टेशन जा दी ऐ जां कोई ऐसी गल्ल होआ दी ऐ तां मेरे डैडी होरें इक गल्ल आक्खी कि तां केह् होएआ मेरा बेटा ऐ अज्ज उ'नें लोकें मिगी सपोर्ट करी जां मेरे डैडी ने मिगी सपोर्ट करियै मी सारें लोकें मिगी सपोर्ट करियै एह् चीज़ आक्खी कि नेईं बेटा तू अग्गें बढ़ में बड़ा कुछ फेस कीता कि साढ़ै कुड़ियां बाहर निकलदियां हा न लोक तरह् तरह् दियां गल्लां करदे हे म्हाराज इ'यां ऐ उ'आं ऐ अज्ज ओह् वक्त ऐ अज्ज में अपने पैरें पर स्टैंड ऐ एह्दे बिच्च में अपने मां प्यो पर बी होर एह्दे बावजूद जेह्ड़ी एडमिनीस्ट्रेशन ही ओह् बौह्त अच्छी ही उ'नें बौह्त साथ दित्ता अगर अस कोई कुड़ी दा मसला लेइयै अज्ज बी जन्ने आं ते पैह्लें पैह्लें कुड़ियां जनानियां थाने जाने गी डरदियां हियां होर अज्ज मतलब कि धड़ल्ले कन्नै अगर कोई जनानी पर अत्याचार होआ दा सनाई सकदी ऐ पैह्लें ओह् जनानियां हियां घर गै मरी जंदियां हियां उ'नेंगी कोई पुच्छदा निहां होर जनानियै दी सोच लोकें दी इ'यै सोच ही कि जनानी चुल्ली चौके कोला बाहर निं जा पर अज्ज ओह् टैम ऐ कि साढ़ियां भैनां इलेक्शन बी लड़ां दियां होर में मतलब कि अपनी इक पालीटिशन दे तौर पर आक्खनी कि इक भाजपा ऐसी पार्टी ऐ जिस पार्टी ने असें लोकें गी बाहर निकलने दा मौका दित्ता होर मेरा सब तू बड्डा टारगेट एह् ऐ कि मिगी उ'नें भाजपा बिच्च मतलब कि इक निक्का नेहा मतलब कि इक कार्यनर्ता इक स्हाब कन्नै जां उं'दा कम्म करने दे बावजूद इत्थें मिगी मतलब कि इत्थें प्लेटफार्म मिले दा अच्छा होर अस आवा ने बी हैन जा नै बी हैन ओह्दे बाद जियां कि तुस समझी लैओ तुस में इक गल्ल होर करना चाह्न्नी जियां लाई लैओ कि तुस पंचैत ग्राएं बिच्च गै कुड़ियां लाड़ियां कोई उच्चा कुसै कन्नै सिरै दा दुपट्टा थल्लै डिगी जंदा होर ग्राएं दी होर में शैहरें दी तुसेंगी लाईफ दे बारें च सनान्ना चाह्न्नी आं जेह्का चीज़ में लोकें कन्नै फेस कीती ऐ कि मेरा एरिया गुलाबगढ़ धोड़ी ऐ में इद्धर दी डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट बी ऐ बी जे पी दी